योगा कोरूं म्हाका एम सी पाळी जाताल ती बरी जाली पोटा बी जाताल तें थांबलें माई म्हाका मानेचे खुब्ब प्रॉब्लम आशिल्ले मान दुखताली ती बरी जाली त्या भायर सायनस म्हाका खुब्ब प्रॉब्लम आशिल्ले सायनसाचें तें बर जालें त्या भायर हातपांय दुखताले समक्या कमरांतल्यान येतालें तें बर जालें आनी म्हाक संडासा जाय नाशिल्लें बिकाचें तेंय म्हाक खुब्ब बऱ्या पडलें त्या भायर म्हाक तकली दुखताली तें बऱ्या पडलें हाती द धोपरां दुकतालीं तींय बर जालीं योगा वय इतल बऱ्या पडटा की बॅश्ट म्हूण टो योगा तुक दोतोर सुद्दां नाका डॉक्टरा सुद्दां वोचूं नाका इतलो योगाची खुब्बे परिणाम बरें आसा

इतले बरे योगा सोगलें दुयेंस मागें बरी जालीं आनी बॅश्ट म्हाक इतलो फायदो मेळो योगान आंव तें खरेंत ते योगा कोरून हांव इतलें बरें आसा बॅस्ट म्हळ्या बॅस्ट आसा